हाँ सर बताइये जी सर आपकी बात विमल पांडे फेमस वेल्डर से बात हो रही है सर क्या सेवा कर सकते हैं आप बताइये हमें जी हाँ हम हर तरह की वेल्डिंग में सक्षम हैं आप बताइये कैसे वेल्डिंग करानी है आपको जी सर हो जाएगा काम पर सर इसमें हमें समय थोड़ा देना पड़ेगा अगर आप समय हमें बता दीजिये तो हम कुछ बताएँ सर हमारे यहाँ वर्कर अभी प्रेजेंट में खाली दस से पंद्रह वर्कर काम कर रहे हैं अभी कुछ वर्कर छुट्टी पर गये हैं सर सर ठीक है हो जाएगा काम सर आपको चाहिए कितने दिनों में सर यह बताइये फिर हम उसके हिसाब से अगर वर्कर जो छुट्टी पर है तो उन्हें भी शायद हमें बुलाना पड़ जाए सर काम हो जायेगा सर आप बता दीजिए काम हम किस दिनों से स्टार्ट करें और कब तक आपको मतलब हम उसी डेट के दिन से ख़त्म करके दे देंगे जी सर वो काम हम दो पहले बनाके आपके ट्रेनर को हम ज़रूर दिखाएंगे अगर वो ओके कर देगा सर हम आपके यहाँ पूरे कार्बोरेटर बनाके तैयार कर देंगे दस दिन के अंदर सर ओके सर कल से काम प्रारंभ हो जायेगा सर अगर आप पैसे की लेन लेन देन की बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर सर एक कार्बोरेटर लेज़र बेल्डिंग की कीमत सर हमारे दुकान पर पाँच हज़ार से लेके दस हज़ार के बीच में है सर सर सारा इनक्लूड कर के है इसी में ऑल चार्ज इनक्लूड कर के दस से पाँच हज़ार के बीच में सर वो डिस्काउंट की चर्चा तो हम काम कंप्लीट होने के बाद ही करेंगे की अगर हमारा देखिये अगर बजट ज़्यादा नीचे चला गया तो फिर हम डिस्काउंट दे नहीं सकेंगे सर पाँच लाख में सर ठीक है सर हम पाँच लाख में आपका काम कंप्लीट करके दे देंगे सर धन्यवाद धन्यवाद